अजकल बच्चे जेहके हैन ओह् जेहले उनेंगी छुटी होंदी जां खाली टैम होंदा उंदा फ्री टैम होंदा ओह् खेलदे बाहर खेलदे अंदर बाहर सारे खेलदे ना किश अंदर खेलदे किश बाहर खेलदे ना अपने दोस्तें कन्नै जि'यां बेट बाल होई गेआ

जिनें नेईं खेलना होंदा ओह् टीवी दिखदे लेकिन जि'यां बाह्र जाइयै बच्चे बैट बाल खेलदे बालीबाल खेलदे ओह् ते चल बड्डे बच्चे खेलदे वालीबाल बैड मिंटन होई गेआ चिड़ी छिका ज्यादा निके जगत वेट वाल खेलदे ना ओर कबड्डी होई गयी खो खो खेलदे जां रनिंग करदे दोडदे ओह् बी खेलदे जां अंदर बेहियैये खेलदे लोडो होई गई लोडो खेलदे कैरमबोट खेलदे चैस खेलदे और बी बडियां गेमा हैन जेहके बच्चे खेलदे अंदर बेहियै अंदर बैहियै खेलदे ना बच्चे बडियां गेमा होंदिया खेलने च खेलने आहलियां किश नेई खेलदे गेमा ओह् टीबी दिखदे ओह् टी बी बिच दिखदे होर बी जियां रस्सी कुददे बेट मिटंन चिडी छिका ज्यादा जेहका मुडे़ेना ओह् वेटबाल खेलदे बेट बाल खेलदे ना अजकल दे जेहके कुडियां हैन तां ओह चिडी छिका बी खेलदियां मुड़े बी खेलदे चिड़ी छिका कुड़ियां बी खेलदियां बेटबाल ज्यादातर जेहले उनेंगी छुट्टियां पैदियां होन जां बेहियै पर्चियां खेढदे पर्चियां बी खेढी सकदे इयां किश खेलदे बच्चे अपने खाली टेंम च दे अपने खाली टेमं च बडियां खेलदे जेहले ओह् फ्री होंदे ता बाहर बेट बाल इया होई गेइयां गेमां जेहके खेलदे बाकी मुड़े गी ओह् बेटबाल खेलना पंसद ऐ बेटबाल खेलदे सारे जगत किट्ठे होंदे म्हल्ले दे ओह् खेलदे बेटबाल नमा और पर्चियां खेलदे और बी बडियां गेमा हेन दौड़ शोड़ लांदे जां रेस लांदे इक दोऐ कन्ने कोई दौड़ लाऔ डी रेस लाओ डी बड़ा बड़ियां गेमा हैन जेहकियां खेलदे अजकल बच्चे अजकल बच्चे गेमां फोन बिच बी खेलदे अजकल पहले बाहर क्या खेलदे है अजकल ज्यादा फोन च गै खेलदे फोने च बी बड़ियां गेमां आई दियां अजकल फ्री फाइयर होई पबजी होई गेई बडियां गेमां अजकल चली दियां नमियां गेमां चली गेदियां फोने च बडियां ज्यादा खेलदे गेमा नमियां फोने च खेलदे रौंहदे जेहले उनेंगी छुट्टियां होंदिया जां जेहले ओह् खाली टेंम हुंदा उंदे कोल ओह् खेलदे फोने च गेंमा पूरे फ्री फायर होई गेई जां पबजी होई गेई जां सबवे सफर होई गेई जां कोई बी गेंम होई गेई फोने च ते अजकल बडियां गेमां ना केंडी करश बड़ी ज्यादा गेमा होंदी ना फोने च ओह् खेलदे ना बडियां गेमा होंदियां जेहकियां अजकल बच्चे खेलदे इने दिने च जां गर्मियें च घट्ट गै खेलदे गर्मियें च शामी शामी खेलदे ना क्योकि बड़ी गर्मी होंदी ऐ ठंडें च बडियां खेलदे ना बडियां ज्यादा खेलदे ठंडें च ज्यादा खेलदे रौंहदे जेहले उनेंगी छुट्टियां पेदियां होंदियां ते शामी बेल्लै फोने च खेलदे दिने बाहर खेलदे जेहले उनेंगी छुट्टियां होंदियां बड़ियां गेमां खेलदे लेकिन ज्यादा जेहका ओह् बेटबाल खेलदे मुडे मुडे बेटबाल सेटबाल खेलदे ज्यादा